جہاں تک اسکول کے مضامین تعلق ہے تو مجھے چونکہ کافی عرصہ ہو چکا ہے اسکول کو چھوڑے ہوئے میں آپ وثوق کے ساتھ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کون سے مضامین پڑھے جاتے ہیں لیکن جس وقت میں اسکول میں یا دانشکدہ میں تھا تو اس وقت جو ہے وہ میتھ پڑھایا جاتا تھا جس کو ریاضی کہتے ہیں اور سائنس پڑھائی جاتی تھی اردو پڑھائی جاتی تھی اردو میں جیسے اقبال پڑھائے جاتے تھے میر کے اشعار وغیرہ پڑھائے جاتے تھے ان کی تشریح وغیرہ کروائی جاتی تھی اس کے علاوہ اور نثر میں داستان باغ و بہار وغیرہ پڑھایا جاتے تھے یہ اس طرح کے مضامین پڑھائے جاتے تھے کتابیں پڑھائی جاتی تھی اردو کی مضامین پڑھائے جاتے تھے اور مضامین وغیرہ لکھوائے جاتے تھے کسی سیر و تفریح کے حوالے سے سائنس وغیرہ پڑھائی جاتی تھی کافی مضامین ہیں کافی سبجیکٹ ہیں جو پڑھائے جاتے تھے اور اب بھی پڑھائے جاتے ہیں چاہے وہ اپنی مدر ٹنگ میں ہوں یا سرکاری زبان میں ہوں یا کسی بھی دوسری زبان میں ہوں مطلب اچھے طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں وہ وہاں کا اسکول کا پڑھانا اور استاذوں کا اچھے طریقے سے پیار و محبت شفقت کے ساتھ پڑھانا پڑھانا وہ ابھی تک بھی ہمیں یاد ہے آتا ہے وہ بچپن ہمیں ابھی تک یاد آتا ہے وہ وہاں پہ کھیلنا پڑھانا پڑھنا یہ سب چیزیں ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گی ہمارے اساتذہ میں بہت سارے اساتذہ گزرے ہیں جن کے نام جو ہے جن کے نام کے فہرست بہت لمبی ہے میں ان کے نام یہاں پہ لینا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے یہ شکریہ